आं न'आव बिबार गायनो थाखाय

दोस्राव लायो बेवहाय आं सिगाङाव हा लानानै आरो न'आवनो मोन्नाय मोसौनि अर्गानिक गोबोरखिनि हासारखौ हाजों गोबोरखि हासारजों मिक्स खालामनानै थाबाव दिखोनानै लाग्रोयो आरो बेवहाय आं बिबारनि फुलिखौ गायनानै होयो बेखौ आं गायनानै अखानायै फुङावहाय दै लुनानै होयो दैखौ बिदिनो बोथोर नाय बोथोर अबेबा समाव आङो हाफ लिटार दै आरो अबेबा समाव हाफ लिटारनि इसे खम दै होनानै बिबारखौ जोथोन लायो आरो बिबाराव इसे हाग्रा फैबोला बिखौ आं फुनानै गारो बिबारखौ जेसेनो जोथोन लागोन एसनो बिबारा मोजां जाबोगोन आरो बिफांआ बिबारनि बिफांआ मोजां जाबोला बिबाराबो समायनायैनो

बारो आरो जायखौ नायनानै गोसोआ गोजोनो बिबारखौ न'आव आं बागान खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिबारनि मोदोमनाय थायोब्ला न'आबो मोजां गोग्गो थासारि मोन्नो हायो आरो बिबारखौ नुयोब्ला दुखु जानाय गोसोआबो रंजाखां फैयो बिबारनि बायदि मैया गाबआ मानसिनि गोसोखौ मुहिहोयो जायनि थाखाय न'आवहाय बिबार बागान खालामनो थाखाय आं गोसो जानानै बिबारखौ गायो